गोंयांत जेन्ना येता म्हाका दिसता म्हाका म्हजे इश्ट इश्टीण विचारतात गोंयांत येता जाल्यार कितें करपाचें मैन म्हणटात तें तुमी तुमचें लायसन्स हाडा कित्याक पॅट्रोल तर म्हारग जालाच आनी टॅक्सीचो रेट पयलो जाल्यार बापायचो रेट त्या खातीर हांव म्हणटा की तुमी लायसन्स हाडा सारके हॅल्मेट बिल्मेट घालून पयलीं तुमी लिस्ट काडा की तुमकां कितें कितें करपाक जाय वळेरेर बरयात तुका गोंयांत खंय खंय वचपाक जाय नोर्थ उत्तर गोंयांत खंय खंय म्हाका भोंवपाक जाय दक्षीण गोंयांत म्हाका खंय खंय भोंवपाक जाय जेन्ना तुमी हे वळेरी काडटले न्ही तेन्ना तुमकां कळटलें की आपल्याक खंयचो जागो चड म्हत्वाचो तशें उत्तर गोंयांत पळोवंक गेलें जाल्यार ओल्ड गोवा चर्च आनी मागीर दर्या कलंगूट बीच हेर बीच आनी समज दर्याचे बाबतींत पळोवूंक गेलें जाल्यार वोटर स्पोर्ट एक्टिव्हीटीज जी आसता तांकां कितलो पयसो लागतलो ताचे खातीर कितले तुमी सगळ्यांत कमीचे कमी कपडे कितले हाडूंक शकतात तें म्हत्वाचें कलंगूट तुमकां खबरूच आसतलें कलंगूट एक असो जागो जंय तुका शॉपिंग शॉपिंग करपाक खूब मार्केट तें एक्च्युली म्हणूंक शकता की इतलें कमी जितलें तूं बार्गेन करता न्हू तितलें तुका ती त्या त्या पयश्यांनी तुका मेळटले ते कपडे म्हणून येतना तुमी कमी हितून येवपाचें जशे की जाता तितले कमी कपडे घेवन येया पूण पयशे मात चड हाडात आं ना जाल्यार प्रोबल्म जातलो एनीवेझ इतलें सांगूंक सोदता की कमी कपडे हाडात पयलीं वळेरी करात अॅन्ड काबार